नमस्ते नमस्ते जी ठीक है मैंने हर थाना में आपका रिपोर्ट दे दिया हूँ मैं और आपका मोबाइल खोजना जारी है जैसे ही आपका ठीक है जैसे ही पता चलेगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा मिल जाएगा खोजना जारी है सभी हमारे जो है कि डिपार्टमेंट के लोग खोज रहे हैं जो है और जैसे आपका मोबाइल मोबाइल मिले अभी ये मान लो अभी एकाध हफ्ता लग जाएगा आपका मोबाइल खोजने में जो है हाँ और जो है कि आप समस्या जो आपका है समाधान हो जाएगा ऐसा है कि सब आपका नंबर हमने सभी डिपार्टमेंटों को दे दिया हूँ और खोज रहे हैं जैसे ही आपका मोबाइल मिल जाएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा

हाँ और आप घबड़ाइए मत निश्चिंत रहिए कम से कम अभी मैं आपसे एक हफ्ते तक का टाइम एक हफ्ते एक हफ्ते का एक एक हफ्ते का टाइम ले रहा हूँ मैं आपसे जो है हाँ हाँ एक हफ्ते का जो है क्या है कि देखिए भई हमारे जो डिपार्टमेंट है सब खोज रहे हैं और कोई और छोटा मोटा चीज आपका है नहीं आपका मोबाइल है जो है और किसी के हाथ अगर लगा है तो जरूर मिलेगा और सब खोज जारी है पुलिस का इसके लिए आप घबड़ाइए मत और एकदम

ऐसा है अगर अपना नंबर अगर रिश्तेदारों का जानते होंगे तो आप किसी के घर में होगा किसी और के मोबाइल से कहे दीजिए हमारा मोबाइल गुम हो गया है और हमने थाने में रिपोर्ट दे दिया हूँ मेरी माेबाइल जो है रखें हैं सब लाेग जो है और हाँ हाँ जो है ठीक नमस्ते